औ हेल' औ आङो भिशाल बुंदोंमोन दा जे आङो एग्रिकाल्सार सेक्टराव आं बिजिनेस खालायो थांनाय बोसोराव आङो थांनाय बोसोराव आंना माखासे पटेट'सनि प्लेनटि माबा बिजिनेस दंमोन दा जेरै सोलायगासिनो दं दा एग्रिकाल्सार सेक्टराव दा बेनि बाहागै आं एसे साजिसन लानो सानदोंमोन नोंथांनिफ्राय दा नोंथाङा मा बुङो

दाथ' आंथ' आगोलाव थांनाय बोसोराव पटेट'सफोरनि ग्राउन आर्टसफोरनि खालायदोंमोन दा बे बोसोरावहाय मानि बारै खालायबा मोजां जागोन आं बेखौ एसे नोंथांनाव साजिसन लानो सानदोंमोन आरो पटेट'स मानि आलु औ औ औ

जेनैबा जुदि अर्गेनिकखौनो लायोबा दा जेन'बा बाजाराव बेहा मारजिनफ्रा बिघासे हायाव मारजिनफ्रा बेसे मोजां थायोना थाया औ बिजिनेसा जेनोबा आङो जुदि आंनि हाखौथ' आङो बाहायगोन जेनोबा जुदि आं आलु गाइयो बाथ' आलदा आबाद खालायनो हाला दा ओंखायनो आं बेखौ खालायोबा आंहा प्रफिट जागोन्ना जाया ना आल्दा खालायनांगोन बेनि बादै आङो एसे साजिसन लानो सानदोंमोन नालाय हाखौथ' आङो बिघाबा बाहायनो सानदोंमोन मेसेंआव

औ आरो औ

आरो मोनथिनो मोनदों जे दा माखासे पार्टिलाइजार्सफोरबो ओंखारबाय अर्गेनिक बेफोरखौबो बाहायनो हागोन ना

दे आदा दे होनबा बे नों होन्नाय बादिखौनो खालायसै

औ नों होन्नाय बादिखौनो लानसां होमबा दे होमबालाय औ दे